हैलो हांजी हरिओम हा हरिओम जी आंटी हा ॿुधायो जी छा शेवा करे सघूं हा हा असां वटि जीअं सॼा सिंधी पकवान सर्व थींदा आहिनि जीअं साई भाॼी पटाटा सयूं हा हा ऐं दाल पकवान ऐं कढ़ी चांवर राजमा छोला जेको तव्हांखे वणेव तव्हां ऑर्डर करे सघंदा आहियो जी जी तव्हां पंहिंजे महिमाननि जी चिंता न कयो असां हा जी हा पूरी असां कोशिशि कंदासीं की उन्हनि खे कोई असां खां दिक़त न थिए असां पंहिंजी तर्फ़ सां पूरी उन्हनि जी खिदमत सुठी कंदासीं तव्हांखे सुठो भोॼन सुठो स्वादु मिलंदव तव्हां पंहिंजी ॿुधायो तव्हांखे कीअं कहिड़ो मानी सुठी लग हुंदी अथव कहिड़े प्रकार जी मानी

हा हा जी जी जी जी बिल्कुलु असां पूरी हा जी पंहिंजी तर्फ़ सां पुरी कोशिशि कंदासीं की हुननि खे सुठी मानी मिले और सभु शइ सुठी आहे असां मिटे मिठे में बि सयूं सयूं आहिनि मिठे में गुलाब जामुन ऐं कोकी और हल मिठे में बि सभु कलाकंद हा जी जी स्वीट में बि सभु शयूं आहिनि मिल्ककेक आहे रसमलाई खीरिणी आहे चांवरनि वारी खीरिणी सयूं सयूं जे सुकियूं गीलियूं सभु सयूं दाल भात जेको उन्हनि खे खपनि असां सुठी तरीक़े सां ठहाए करे ॾींदासीं रोटी असांजी सुठी लॻंदव उन्हनि खे असां पूरी कोशिशि कंदासीं की सुठी तरह सां खुश थी वञनि और बसि हा जी ॾाढी ख़ुशी थी ॿुधी करे की तव्हां असांजो नालो ॿुधो अथव असां पंहिंजे कसोटी में पूरो सकारितो थींदासीं असां पंहिंजे उन ते ऐं पूरी महिनत सां उन्हनि खे सर्व कंदासीं तव्हांखे कोई कमी न रहंदी कॾहिं कॾहिं अचनि था तव्हांजा महिमान कॾहिं ईंदा अॻिले हफ़्ते अॻिले महीने में जी जी हा जी जी जी सुठो आहे असां हा ध्यानु ॾींदासीं पूरो जी ठीकु जी जी रोटी में सभु शयूं असांजे आहिनि उपलब्ध जेकी बि ऑर्डर कंदा असां सुठी तरीक़ी सां ठाहींदासीं ऐं साफ़ु सफ़ाई सां असांजो किचन में सभु रंधिणे में सभु साफ़ु सफ़ाई सां सुठी तरीक़े सां कुक ठाहींदा आहिनि ऐं तव्हांखे कोई का दिक़त न थींदी ऐं कोई शिकायत जो मौक़ो न ॾींदासीं असां पंहिंजी तर्फ़ सां पूरी कोशिशि कंदासीं की तव्हांखे सुठी मानी मिले ऐं तव्हांजा महिमान ख़ुशि थी वञनि हितो हीअ असांजी पहिली प्राथमिकता रहंदी जी जी जी ॾाढो सुठो लॻो तव्हां असांखे इहो मौक़ो ॾिनो शेवा जो इहो असांजो सौभाग्य आहे असांखे सुठो लॻो इलाही की तव्हां असांखे चुनो

जी ॿियो कोई तव्हांखे अगरि कुझु पुछिणो हुजे त तव्हां पुछी सघंदा आहियो पंहिंजे हिसाब सां जी जी ठीकु आहे सम जी चङो हरिओम हरिओम आंटी